जी हाँ मैं ऑनडोर कोलार से बोल रहा हूँ आपकी मैं किस प्रकार जी क्या सामान चाहिए आपको जी बताइए

हाँ हाँ पिन नंबर क्या है मैम यस मैम वो लगा लिया जी जी जी

जी मैम जी

कोई बात नहीं मैम मैं कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल करवा देता हूँ ठीक है मैम आपको सामान आधे घण्टे के अंदर मिल जाएगा ठीक है मैम थैंक यू